हेलो ठीक कहाँ हतिए कहाँ हतिए कहाँ जाइ छिए भोट आबैवला छै ककरा सपोर्ट करैके हइ कहाँ कथी अच्छा कएले कहाँ किछु बढ़िआँ हइ कोना बोलै छिए अहाँ स्वास्थोके बेबस्था सेहो बेकार हइ हॉस्पिटलके कोइ सुविधे नहि हइ कहीँ अइ सब तऽ टूटल फाटल गड्ढा उड्ढा सब हइ कोना बोलै छिए अहाँ ओहोके लेल पत्रकार आवाजो उठेलकै तऽ ओकरो जे छै अथी देनाइ बन्द कऽ देले हे कोना बोलै छै सब रोडपर बौआइत रहै छै कहाँ कोइ बच्चा पढ़ऽ जाइ छै कहाँ सब बौआइत रहै छै कहाँ एकोगो टीचरो नहि टाइमसँ पहुँचै छै कथी बोललिए कहाँ कोइ टीचर नहि पहुँचै छै अच्छासँ नहि किछु कोइ सुविधा नहि अच्छा हइ की करबै की करबै कोनो सुविधा कोइ चीजके सुविधा नहि देले हइ कथीके सुविधा लागैए कथीके सुविधा लगैए कहाँ कहीँ रोड अच्छा हइ सब तऽ टूटल फाटल रोडसब हइ नहि देखै छिए से कोना छै गड्ढा उड्ढा हइ रोडेपर पानि रहै छै ओहिसबमे काम नहि ने चलै छै अच्छा नामके बना देले हइ की कहलिए नहि इलाज नहि करै छै जेना प्राइवेटमे होइ छै तेना सरकारीमे बेबस्था रहै छै तऽ कएलए जेतिए प्राइवेटमे सब तऽ सरकारिएमे जेतै ठीक हइ तऽ रखै छिए